हाँ भैया नमस्ते भैया सब्जी चाह रहे थे वही खीरा मूली टमाटर बैंगन आपके पास कौन कौन सी सब्जी है कोहड़ा क्या रेट है भैया और लौका और नेनुआ और टमाटर

और भैया हमें सब एक एक कुंटल चाहिए था एक कुंटल डेढ़ कुंटल एक जगह शादी में देना है कितना में मिलेगा तब भी मूली भैया थोड़ा देख लीजिए अडजेस्ट कर लीजिए नहीं भैया आज शादी थोड़ा चाहिए था अच्छा और ये करते मतलब कि सबका रेट और रसीद बना दीजिए हमें चाहिए और कुछ हिसाब से कर दीजिएगा

ठीक है भैया ये रेट से लगाएँगे तभी न हमें भी बेचना है हम भी कस्टमर के यहाँ बेचेंगे न कुछ मतलब नहीं भैया कुछ कमनिकेसन करिए कम से कम आपके हम बीस पच्चीस हजार का सौदा लेंगे तो उसमें कुछ तो कमनिकेसन कर सकते हैं तो भैया सब सब्जी मिल जाएगा न और बस सब्जी ही मिलेगा कि और कुछ मिलेगा वही हमें चाहिए तो और कुछ सब्जी बढ़ाई है चुकन्दर ओकुन्दर हुआ उसके बाद पुदीना ओदीना हुआ भैया देखिए हम के एक कुंटल के ऊपर हमें चाहिए देखिए चुकन्दर का क्या रेट है भैया अच्छा भैया और थोड़ा देख लीजिएगा अगल बगल अगर कोई बोया हो तो उससे हमको कुछ दिलवा दीजिए मतलब हमारा पूड़ा पूर्ति हो जाए और भैया ये कहे रहे थे कि चुकन्दर का क्या प्राइज है इस समय मतलब ऐसे कुंटल का चाहिए तो जैसे मतलब क्या रोट हुआ उसका बता दीजिए हमको हम उसी हिसाब पैसा लेके आएँगे न तो हमको चालीस का लगा दीजिए चालीस का लग जाएगा न अच्छा ये कहे रहे थे मतलब कि आप भिजवा देंगे कि हमें आना होगा जैसे कोई होगा तो उसका हम भाड़ा ओड़ा दे देंगे मैजिक ओजिक का चलिए ठीक है भैया तो कोई होगा तो भेजिएगा ठीक है भैया नमस्ते